दिक्खो जी फोटोग्राफरी जेह्की ऐ मेरे जेह्के प्रिंसि'पल रेही चुके दे उं'दा नांऽ जेह्का श्री राज कुमार जी अपने प्रिंसि'पल उं'दे कोला में जेह्ड़ी फोटोग्राफी सिक्खी ते बाकी अपने जम्मू आर्ट आर्ट कालेज जेह्का जम्मू ओह्दे च में एह्दी डिग्री कीती ते उत्थूं दा जेह्ड़ा में कम्म सिक्खेआ एह्दा पूरा एह्दा नालेज इत्थूं लैता में फ्ही जम्मू जेह्की आर्ट कालेज डिग्री दा उत्थूं दा में जेह्ड़ा एह् डिप्लोमा कीता डिग्री दा बाकी साढ़े प्रिंसिपल राज कुमार होर उं'दे कोला सिक्खेआ जेह्ड़ा सारा कम्म एह् में